हम अपन लेखक के लेल विचार निकालै के लेल अहाँके न्यूज़ देखै छी आओर प्रकृति के आनन्द लैत विचार करै छी एकान्त मे जाकए बैठे छी तँ आओर समाज के कमी के कमी निकालि कऽ समाज के आगे कोना बढ़ाबी ओहि के बारे मे अपन लेखन मे चर्चा करै छी आओर सरकारी मुद्दा जेकी हमर बिहार राज्य मे बहुत कहल जाए तऽ बहुत घटिया अछि आओर ओहि के कमी के बारे मे लिखै छी जे कोना हमर ई राज्य के समाज के विकास हुवाए जैके बारे मे हम चिंता करै छी आओर हमर कोनो बड नीक तकनीक सेहो नहि अछि तब हम अपन अपना दिस सॅं बहुत प्रयास करै छी जे नीक सँ नीक विचार पैदा करी आओर अपन लेखन के नीक से निक शब्द मे लिखी जाहिसॅं हमर समाज राज्य जिला आओर समस्त मिथिला वासीकेॅं लाभ भेटनि